आं सांगा फोक डांस नूं हा तो आमकां हांगाच गोंयान नी तालिगांव तालिगांव ओ तालिगांव धा धालो धालो धाल लो धालो फुगडी तो फुगडी डांस डांस कसो येता पय कुणबी अशें बी आय डांस करता पय तुमी पळोंगना आं हां आं हां आर्टीस्ट भरपूर आसता आमी तशें तें ग्रूप वायज घेता नू मागीर तशें ग्रूप आं ग्रूपा ह ह ग्रुपान आसता एक धा बारा पंदरा जाण बी तशीं आसता ग्रुपान अ अ अय अय अय गावपी गावपी पय आमी धालांक उबी रावता पय वयर तेन्ना तें गावपी एकटें मदी आसता तें म्हण्टा आनी मागीर आमीं तेजा फाटल्यान आमीं म्हण्टा तशी पयली तें स्टार्ट करता हो जातले रातचें जाता रातचें जाता रातचें जाता तें फुगडी तशींच फुगडेन तशींच खूब लोक आसता पण अशें गावपी तशें एकटे आसता तेजा फायल्यान तशीच तें पद म्हण्टा फुगडेचें माई तेज्या फाटल्यान आमी म्हणटा मागीर फुगडी तशें

अ लास्टाक म्हटल्यार आंगात अशी फंकशनां दवरता नूं ऑल गोवा आपापलो ग्रूप घेवन तशें तशें मागीर आमी

वर्धापन दिसा लोक फंक्शनां तशीं तेन्ना ओके कळ्ळें वर्धापन दिसा लोक फंक्शनां तशीं तेन्ना ओके कळ्ळें आमी सातेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाजोवपी म्हणल्यार वाजोवपी म्हण्टा नूं तूं आमीं तोणां वीदआऊट म्युजीक तें वीदआऊट म्युजीक ये धालो म्युजीक वाजयना आमीं धाल ना ना ना तोणानूत अशी म्हणप धालो आनी फुगडीय तशींच फक्त ताळयो ताळयो मा फुगड्यांक ताळयो मार हाताच्यो येल्यार जाता बायलांत आसता बायलात आसता बायलां आसता आह दादल्यां खातीर म्हणल्यार ते ब्ले बी आसता पय लेयो ये बी रमोट बी तशें पय शिगमे नाचता पय रमट बी वाज आह ना ना आमचे ग्रुपांत बायला करीना दादलेत करता कासाळें बी वाजय ता तशें ग्रू गुड नाड ना ग्रूप आह रमट करपी बाकिचे आसा पूण सद्या आमीं बायलोच आसा ओके हां